میرے مذہبوں میں بہت ایسی چیزیں ہیں جنہیں میں فالو کرتی ہوں اور جو مجھے بہت زیادہ فائدہ مند لگتی ہیں جیسے کہ روزہ رکھنا رمضان کے ٹائم پر ساری امت روزہ رکھتے ہیں جیسے نماز پڑھنا پانچ وقت کی مسلمانوں پر فرض ہے جیسے عورتوں کے لیے نقاب کا پہننا پردہ کرنا حجاب لگانا سر پہ دوپٹہ رکھنا دھیمے لہجے میں بات کرنا غیر لوگوں سے نہیں بات کرنا غیر محرم سے بات نہیں کرنا اور یہ ساری چیزیں جنہیں میں فالو کرتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے اور یہ میرے لیے بہت فائدہ مند بھی ہوتی ہے جئے اور جیسے چیریٹی کرنا لوگوں کو غریبوں کو دینا پیسے پھر ان غریبوں کی مدد کرنا یہ بھی مجھے اچھا لگتا ہے اور ان سب چیزوں پہ میں عمل کرتی ہوں